पर मेगी खेद ऐ इस गल्ल दा कि में उ'दे जींदे जींदे कदैं लिखेआ नेईं पर जिसलै लेकिन उन्न मेरी कविता सुनी दी जरूर जिसलै ओह्दी दादे दी डैथ होई ही ते में डैडीकेट कीती ही ओह्दे दादे गी इक कविता ते ओह् मेरी स्किलस उप्पर बाक्फ ते ऐ ही पर मिगी उस बचैरे बंदे दी बड़ी याद आंदी भ्राएं आंह्गर ही मेरे पर केह् करी सकदे आं हून हून में सोचा दा कि में इक होर कविता लिखां अपने इक दोस्त ताहीं मतलब मिगी लोकें गी कविता डैडिकेट करने दा बड़ा मजा आंदा ते में करदा बी रौह्न्ना अपने यार मित्तरें गी